औ आं एसबिआइ निफ्राय बुंदों मामोन औ औ औ ओमफ्राय सोर बुंदों औ औ सोर बुंदों मोनलाय औ अबे जायगानि औ नोङो मा बे एकाउन्टखौ लाफिनगोनना दानगोन दानथारगोन औ ओमफ्राय एकाउन्टआव फैसाफोर दंमोन नामा

नों बे एकाउन्टखौ दाननानै गोदान खुलिफिनगोनना फुरा दानथारनानै माबानो बेवनो खुलिफिनगोन नोङो औ बे बे जोंनि बेंकआवनो खुलि फिनगोन औ होमब्ला नोङो नोंथ' दा न'आवसो दं जाहैबाय डकुमेन्ट्सखौ नोङो आधार कार्ड लाबोदो ओमफ्राय नोंनि बे पासबुकखौ लाबो पेन कार्ड लाबो ओमफ्राय भटारफोरखौ लाबोफा नों खुलिनायाव मामा होआमोन औ नोंनि एकाउन्टआ माइनर ना मामोन ना गिदिर जानायमोनना उन्दैनि खासोमोन औ माइनरनि ना नोङो बेखौनो लानानै फैदो आधार कार्ड पेन कार्ड औ ओमफाय नोङो बेखौ औ बेखौ फैसाबो दंमोन नालाय नोंना नोंना एटिएम कार्ड दंना गैया एटिएम गैया ना नोंनि एकाउन्टखौ सिगां होनब्ला भेरिपिकेसन खालामगोरनानै फैसाखौ बरन गोरनांगोन आरखि डाइरेक्ट दाननोथ' हाया डाइरेक्ट दानब्ला नोंना फैसाया लस जागोन नालाय डाइरेक्ट दानोब्ला फैसाखौ मोननाय नङा नोङो ओंखायनो सिगाङाव बेखौ भेरिपेकेसन खालामनानै फैसाखौ बरन गोरनांगोन आरखि बेनि उनाव दाननानै बेनि उनाव दाननानै नोङो खुलि फिननो हागोन गोदान औ औ औ नोङो होमब्ला गाबोन फैब्लानो जाबाय आरखि औ औ

दोनदो